हांव रांदचे कुडीचें दर एक काम दर एकल्याक सोंपयतलें जशें एकटी सोय कातपाक शकता दुसरी आयदनां घासपाक शकता हांवें जेवण केलें जाल्यार थोडी भाजी शिजून दिल्यार जेवण रोकडेंच जावपाक शकता सगल्यांनी कामां वांटून घेतलीं जाल्यार काम केल्लेंच कळना आनी दुसऱ्याचेर कसलोच भार पडना